हलो हाँ जी मेरी ऑफिस में हो रही है रेस्टोरेंस वाले से बात जी हाँ क्या मुझे टेबल की शुरुआती आरक्षण पर कोई प्रस्ताव है क्या बता सकते हैं जी हाँ हाँ मुझे आपके रेस्टोरेंस में हाँ खाना खाने आना है और मुझे उसकी प्रस्तावों की जांच करनी है अच्छा हाँ मैं आपके रेस्टोरेंस में एक कॉल करने आया हूँ और रेस्टोरेंस के मालिक से बात करना चाहता हूँ अच्छा वही बोल रहे हो आप अच्छा हाँ तो आपकी टेबल पर जो शुरुआती आरक्षण पर कोई बैठा है नहीं ठीक वहीं पर बैठूंगा सर मैं अच्छा ओके ठीक है सर मैं आ रहा हूँ ओके धन्यवाद यही जाँच करना चाहता था ठीक सर ओके धन्यवाद नमस्कार जी नमस्कार सर नमस्कार